हॅं मैथिलीमे किछु किछु सँ किछु अनुवाद करऽ लेल छै जेना अपन छठि पूजामे एकटा होइ छै जकरा ठकुरि कहै छै आर हमर सबके भाषामे खजूर कहै छै से ई सब सुनिकऽ बड्ड नीक लागैया कि एक्केटा चीजके अलग अलग नाम भेलै जेना अपन सबके भाषामे एकटा पुरकिया नामके चीज भेलै आर गुजिया कहै छै ओकरा कतहु कतहु आरो किछु कहै छै से ओकरा बनाबैयो के तरीका अलग अलग रहलै ई सब सुनयके बाद हमरा बहुत नीक लागल कि नबका नबका शब्द सीखयलए भेल मैथिलीमे आर ई सब शब्द सुनिकऽ बहुत नीक लागैया आर कतहु जाइ छी तऽ पुरनकासँ नीक ई नबका शब्द यूज करै छी जाहिसॅं लोगो आकर्षित होइ छै हमर इलाकामे जे नहि सुनने छै नबका शब्द सब ओहो सब हमरासऽ सीखै छै ओहोसब बाजै छै कि मतलब कतय सऽ सीखिकए अयलीह कतयसऽ अहाँ सीखिकऽ ऐलियै एना सब बाजै छै